हमारे जौनपुर ज़िले में बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है यहाँ पर ज़्यादा करके लोग गाय भैसों का पालन करते हैं और गाय भैसें दूध देती हैं हम उनको चारा खिलाते हैं पानी पिलाते हैं उनकी अच्छी देख रेख करते हैं और वे जो दूध देती हैं उनको हम डेयरी पर बेचते हैं तो हमें अच्छा ख़ासा पैसा मिलता है और हम अच्छे से गाय भैसों की देखभाल करते हैं हमें पैसा मिलता है और हस्तकालीन उद्योगों का भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर बहुत अच्छी कड़ाही की जाती है हस्त में जिस प्रकार से बहुत अच्छी क़ालीन मिलती हैं और बहुत मेहनत भी लगती है इसको बनाने के लिए बाज़ार में इस जिस हिसाब से यह बनाया जाता है उसी हिसाब से बहुत महँगा महँगा बाज़ार में बिकता भी है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा और मुनाफ़ा प्राप्त होता है और पैसा भी मिलता है और अच्छा ख़ासा पैसा मिलता है और अच्छे अच्छे क़ालीन भी बनाते हैं हम लोग इसकी हमारे जौनपुर ज़िले में बहुत अच्छी अच्छी अर्थव्यव्स्थाएँ हैं